असांखे हिते जूनागढ जिले में मूंख उद्योग खेती वापारु आहे असांखे हिते सीआरे में मुंदि जे हिसाब सां ई सभु खेती थींदी आहिनि न हीअंर असांखे थदि में इलाही सुखी हुइयूं भाजी मिलंदियूं आहिनि पर सस्ती बि मिलंदियूं आहिनि अन असांखे हिते जूनागढ असांजे हिते जूनागढ में खेतीनि जो वधीक महत्तव आहिनि असांखे हीअंण सीआरे में सभु भाजी खिलंदी फुलंदी मिली वेंदी आहे हिनमें सस्ती बि मिलंदी आहिनि जाम सुठी मिलंदी आहिनि असांखे हिते कारखाना त अहिड़ो कुझु कोन्ह आहे असांखे हिते ईए कृष्णा इंडस्ट्रीस इक्वारल इंडस्ट्री लक्ष्मी इंडस्ट्री असांखे हितां खां इलाही परियां थींदी आहे असांखे इलाही हिते घुमण लाइ सभु टूरिस्ट ईंदा आहिनि असांखे ॿाहिरे खां माण्हू घुमण ईंदा आहिनि हिते सभु भवनाथ अथव रोपवे अथव अक्षरवाड़ी मंदिर अथव हुते सभु घुमण वेंदा आहिनि असांजे हिते कारखाना कोन्ह आहिनि एॾा न असांजे हिते कुझु इंडस्ट्रीस बि कोन्ह अथव हू असांखे हा इलाही परियां थींदी आहिनि असांखे हिते कुझु बि हिन चिक में कुझु कोन्ह हूंदो आहे